साढ़ी जेह्ड़ी संस्कृति विरासत होंदी ऐ ओह् साढ़े ताहीं बड़ी जरूरी होंदी अज्जकल दे जेह्ड़े लोग ऐ ओह् इसी सम्हालनै ई गी शर्म महसूस करदे लेकिन सानूं इंया नेईं करना चाहिदा क्योंकि जेहड़ी विरासत सानूं साढ़े बजुरगें कोला मिली दी जां साढ़े पुरखें कोला मिली दी ओह् साढ़ी जीवन शैली दा इक्क हिस्सा ऐ ते सानूं बड़े ई खुश होइयै बड़े ही प्रसन्न होइयै उसी दूऐं कन्नै सांझा करना चाहिदा जेल्लै बी तुस कुदै बाहर जाओ जेह्ड़ी बी थुआढ़ी भाशा ऐ जियां दिक्खो साढ़ी भाशा डोगरी ऐ अस डोगरे होने लेकिन जेल्लै अस बाहर जन्ने ते अस हिंदी बोलना शुरू करी ओड़ना आं जां इंगलिश च गल्ल करना शुरू करी ओड़ने आं ता की कोई आक्खे बड़े पढ़े लिखे दा इन्सान आई गेआ लेकिन सानूं एह् जेह्ड़ा डोगरी कल्चर ऐ सानूं उसी सानूं दूऐ कन्नै सांझा करना चाहिदा ताकि ओह्बी दिक्खे साढ़े कल्चर ई साढ़े कल्चर च केह् केह् ऐ ओह् सिक्खे साढ़े कल्चर कोला की ओह् कल्चर दी केह् विशेशता ऐ कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर जां साढ़ी विरासत गी लेइयै साढ़ा द्रिश्टीकोन ऐ उसी बचानै आस्तै सानूं सारें कोला पैह्लें गै जेह्ड़ी मदर टंग जां जिसी अस पैतृिक भाशा बोलने होने उसी जादै तों जादै बोलना चाहिदा खासकर अस कुदै बाहर जन्ने होने सानूं उस्सै भाशा च गल्ल करनी चाहिदी ताकी उनेंगी बी पता चलै की अस डोगरे होने आं कन्नै सानूं साढ़े जिन्ने बी बजुरग लोग ऐ जिनें साढ़ी इस विरासत गी सम्हालियै रक्खे दा ऐ ते जेह्ड़े जिन्ने बी बच्चे लोग ऐ ञ्यानें ऐ इनेंगी इंदे कोला जाइयै एह् चीज़ां सिक्खना चाही दियां ताकी तुस बी अपने आने आह्लें बच्चें गी एह् जेह्ड़ी एह् चीज़ां ओह् सिक्खाओ कन्नै कोई बी जेल्लै तुस दिक्खने होने स्कूल ऐ साढ़े प्रोग्राम होंदे ते ओह्दे च बी सानूं एह् जेह्ड़े कल्चरल जां सानूं एह् कल्चरल एक्टिविटियां जेह्ड़ियां ओह् कराई जंदियां सानूं एह्दे च जादै कोला जादै जेह्ड़ा भाग लैना चाहिदा ताकी अस बी अपनी संस्कृति दूऐं सामनै दर्शाई सकन ते एह् कुछ तरीकै न जेह्दे कन्नै अस अपनी जेह्ड़ी संस्कृति ऐ जेह्ड़ी विरासत ऐ उसी अस सम्हालियै रक्खी सकने